बागबानी जो शौक़ त मूंखे बचपन खां ई हो मुंहिंजी इच्छा हुई मुंहिंजो वॾो घर हुजे तंहिंमे आउं गमला लॻायां ऐं नवां नवां गुल लॻायां तंहिं करे मां घटि में घटि ॿारहं गमला लॻाया आहिनि ऐं नंढा नंढा अलॻि लॻाया आहिनि ऐं उनमें मस्तु नवां नवां गुल व विधा आहिनि मां पंहिंजी बागबानी पाण ई कंदी आहियां मिटी पाण ई खोटींदी आहियां ऐं मूंखे ईअं लॻंदो आहे कि बागबानी खे ॾिसी करे मुंहिंजो मनु हमेशह ख़ुशि ख़ुशि रहंदो आहे ऐं बागबानी ॾिसी करे सभिनि जो मनु ख़ुशि हुंदो आहे जीअं सुबुह जो उथी करे अगरि बागबानी ॾिसूं था वण ॾिसूं गुल ॾिसूं था त पंहिंजे मन खे बि ख़ुशी थी थिए ऐं कुझु नओं करण जी इच्छा थी थिए उनकरे बागबानी जो मूंखे शौक़ु बचपन खां ई आहे बागबानी करणु मूंखे इलाही वणंदो आहे मुंहिंजे घर में गुलाब ऐं चंपा अने गेंदे जा गुल आहिनि ऐं बाक़ी बि जेके आहिनि आसोपालो आहे ऐं